असां जॾहिं स्कूल में पढ़दा हुआसीं तॾहिं असांजी स्कूल में समारोह थियो हुओ असां हुन में भाॻु वरितो हुयोसीं असांजी स्कूल जो नालो हुओ रविंद्र विद्द्या मंदर तंहिं में असां हर क्लास जे बारनि भाॻु वरितो हुओ और इहो प्रोग्राम कयो हुओसीं मां राधा ठहीं हुअमि मुंहिंजा दोस्त बि हुआ दोस्त सभु पंहिंजो पंहिंजो रोल अदा कयो हुओ और ॾाढे सुठे तरीक़े सां अदा कयो हुओ और ख़ूबु बढ़िया कयो हुओ हेॾो सुठो प्रोग्राम थियो हुओ कि असांजूं प्रिंसपल हिकु ग्रुप जो फोटो बि वरितो हुओ पर पंहिंजे रूम में और वाइस प्रिंसिपल जे रूम में अॼु बि उहो फोटू लॻियल आहे और अॼु बि असां वेंदा आहियूं त उहे ॾिसंदा आहियूं त याद कंदा आहियूं और असांजूं ग्रुप फोटू बि आहे और असां सभिनिनि खे जेतिरा बि मेम्बर हुआसीं स्कूल जा फ्रेंड सर्कल सभिनिनि खे इलाही सुठो असांखे पुरस्कार बि मिलियो हुओ और असांजो बढ़िया सां फोटू बि खीचियो हुओ त असां जॾहिं बि दोस्त मिलंदा आहियूं त ॾाढो याद कंदा आहियूं और मिस कंदा आहियूं और जॾहिं जॾहिं मां ईंदी आहे और तॾहिं तॾहिं असां स्कूल ज़रूरु वेंदा आहियूं उहे यादगार ताज़ा कंदा आहियूं और झूलेलाल जो जॾहिं जॾहिं ॾींहं ईंदो आहे असांजे स्कूल में झूलेलाल जी बि वर्सी लॻंदी आहे नओं साल बि मल्हाईंदा आहियूं और इलाही उत्साह सां मल्हाईंदा आहियूं और ख़ूबु बढ़िया सां असां सेलिब्रेट कंदा आहियूं सभु सुठो इलाही थींदो आहे